ٹیکنولوجی اور انٹرنیٹس کے عروج کے ساتھ اردو زبان کا استعمال کافی بدلا ہے پہلے لوگ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور ان کتابوں کو ڈھونڈنے میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا تھا لیکن اب ہر کتاب انٹرنیٹ پر ایک سرچ کرنے پر مل جاتی ہے پہلے لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے اس میں کسی لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا تو ڈشنری میں کھوجتے تھے لیکن اب کوئی بھی ورڈ انٹرنیٹ پر بول بولنے سے ایک سرچ میں جواب مل جاتا ہے اور کوئی کتاب لینی ہو اردو کی تو ہر جگہ ڈھونڈنی پڑھتی تھی لیکن اب ہر کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ٹیکنولوجی کے ذریعہ نٮٔے نٮٔے ایپ ایجاد ہوئے جس پر ہم اردو کے الف سے لے کر اردو کا ہر ورڈ ڈھونڈ سکتے ہیں